हैलो जी जी जी आप बोलिए आलू है टमाटर है भिंडी है गोभी गोभी है गाजर है आपको क्या चाहिए आअ बीस रुपये किलो जी हैं जी आअ भिंडी चालीस रुपये किलो जी जी बिल्कुल ताज़ी है जी आज सुबह ही मैं मंडी से लेकर आ रही हूँ जी जी जी जी बिल्कुल और गाजर भी आई है बिल्कुल फ्रेश कितना और गाजर साठ रुपये किलो जी जी जी ठीक है